हियाँ लाइन बहुत कम रहै छै लाइनोके ओतना प्रबन्ध नहि छै लाइनमे बहुत कमी छै अब इन्भर्टर कतेक समय लेतै कतना देर करतै इन्भर्टर इन्भर्टरो मुश्किलसँ छओ घण्टा सात घण्टा चारि घण्टा बहुत बहुत तऽ बीस घण्टा करि सकै छै कतनो बैटरी बड़का रहतै तैओ तऽ बीसे घण्टा ने करतै तऽ सरकारके सोचैके चाही कि भरि भरि दिन लाइन दै छिए हम लाइन रहतै तब तऽ चिरान मशीन हइ मिल हइ धान कुटिआ मशीन हइ फर्निचर मशीन हइ मजदूरसब हइ सब तऽ लाइनेसँ काम करै छै अभी लाइनसँ काम करै छै तऽ बीच बीचमे दू घण्टालए बीस बीस घण्टालए दू दू दिन लाइन कटि जाइ छै तऽ दू दू दिन हमसबके अकाजी करैके पड़ै छै काममे नहि जाइके पड़ै छै काममे नहि जाके तब हमसब कथी करिए तऽ घरही बैठैके पड़ै छै ईहे लेल बहुत बहुत लाइन दू तब बहुत अच्छा होतै बहुत नीक होतै

ईहे हमर गुजारिश हइ कि लाइन नहि काटू लाइनसँ बहुत फाइदा हइ अब तऽ खाना भी लाइनेसँ बनै छै एतेक पइसा कहाँसँ अएतै से गैस भरेतै बतैए ने